हम लोग खेती करते हैं और खेती में धान गहूँ मक्का सब उपजाते हैं और फसल होता है तो बेचते हैं बेकारों द्वारा बिचौलिया जो होता है सो अपना बीच में जितना हम लगाते हैं उतना तो होता नहीं है बीच में जो है से बिचौलिया से कहता है जो इतना ही रेट लगे जितना हम अपना पैसा लगाते हैं फसल के लिए गेहूँ मक्कोए लगाते हैं सरसों भी लगाते हैं उतना पैसा ऊपर भी नहीं होता है

तो मक्का बिकेगा दो हजार के चलेगा त अगर हम कहेंगे तब बोलेगा नहीं पंद्रह सौ के लेंगे पंद्रह सौ के लेंगे आ बोलेगा पंद्रह सौ के उसमें तो हमको कोई बोनोफिट रहता नहीं है बोलता है कुछ और करता है कुछ सरकार द्वारा जो है सो अपना बीच में बेकारा बिचौलियाँ सब जो खा जाता है हम लोग किसान मजदूर है तो हमको तो कोई बेनिफिट नहीं आता है जैसे हम आलू के खेती किए आलू के खेती किए तो उसमें अम जोताई होता है उसका बाद रोपते हैं कमइनी खटइनी बहुत सारा चीज उसमें पैसा लगता है दवाई उवाई छीटने में छीट के औ ज्यादा मेहनत भी होता है मेहनत करके कमइनी खटइनी सब करके आ उसका बाद जो होता है जो अब फरने लगता है आलू खोनाई करते हैं खोनाई करते हैं तो जो लेबर लगाते हैं अपने भी कुछ मदद कर देते हैं मदद करने के बाद जब बेचने का समय आता है तो बेकार बोलता है हम यही रेट लेंगे यही रेट लेंगे अब क्या किया जाए हार कर देना पड़ता है उसका बाद हम जैसे गेहूँ लगाए गेहूँ लगाए तो जुताई करते हैं बोआई करते हैं खाद खरी इत्यादि बहुत सारा खर्चा होता है बहुत खर्चा करने के बाद भी उ से जे जिखर्चा करते हैं उतना भी अगर बेचते हैं तो उतना पैसा आता नहीं बेचते हैं उतना पैसा भी बेनिफिट नहीं आता है सब बेकार जो होता है बेकार बोलता है नहीं हम इतना ही रेट में लेंगे इतना ही रेट में लेंगे तो क्या करेंगे हार क हम लोग किसान मजदूर है तो बेचना पड़ता है जादा रखे उतना आप खर्चा रहेगा उतना ही ना रखेंगे खर्चा से अगर ज्यादा रखेंगे तो समान बर्बाद हो जाता है इसीलिए हम लोग का बेचना पड़ता है जैसे सरसों किए सरसों किए तो सरसों में भी जोताई होता है उसके बाद खाद खरीद इत्यादि बहुत कुछ लगता है उसमें आ उसको भी बेचते हैं तो बोलता है नहीं यही रेट लेंगे बिचौलिया जो होता है सो यही रेट लेंगे हार क हमको बेचना पड़ता है क्या करें मजबूरी सहना पड़ता है जैसे जैसे अपनी गेहूँ हुआ आलू हुआ मकई उन के ही सब ऐसे चल रहा है जो जितना बेच सके गेहूँ कटगेंगे उसका बाद दउनी उनी करके बोला जो हम इतना ही रेट लेंगे इतना ही रेट हार क बेचना पड़ता है हमको